लायक ते आमचें सद्दां जे डीश आसा ते म्हणल्यार रोस आमलेट आसा हांगा कितलींशीं आसा कितलें को आसात पूण लोकलांगें चडशें आमी भाजी पाव खातात आनी आमचे हय तेंच आमगेलें स्टेटा फुड अशें आमचें शीत कडी आनी भाजलें नुस्तें इतलें आमगेलें हे जें ट्युरिस्टां अटेक अट्रेक्ट करता तें म्हणल्यार आमची फिश थाली आनी रोस आमलेट आनी तशें करून आनी तशें करून जें लायक आमचें होममेड म्हळ्यार अशे करून नेवऱ्यो धोदोल बेबिंका तशें करून जें सगल्याकच करतात तेंच हांगा करतात चवथी बी लोक कितलेशे डिशीज करतात जशे खतखतें आंबाड्या रोस आनी तशें करून पुरी बी तशें करून करतात न्हय आनी लायक आम आम आम म्हणल्यार मँगो सिजन आसता तेन्ना आमचें सांसव जें आमी सदां खातात लायक मँगो लायक ते मँगो सिजन आसता चोय तेन्ना आमचें सांसव आसताच जें ट्युरिस्टां अट्रेक्ट करपाक शकता लायक म्हज्या नदरेंतल्यान म्हाका खबर ना आनी खतखतें तें हांव ख्रिश्चन जावन आमच्या थंय खतखतें करतात म्हाका लायक आसा तें आनी चिकनाच्यो बी डिशीज आसात नुस्त्या नुस्तें बी नुस्त्या बी आसा नुस्तें बी फ्राय करतात आनी अशें करून तेंवूय बी ट्युरिस्ट अट्रेक्ट करपा शकता तें सी फूड आनी अशें करून आनी तशें करून आमी कांय अशें करिनात ज्यो आमी सदां खातात लायक आमी सदां खाता जेवण म्हणल्यार आमची शीत कडी रायस शीत कडी